सिगां समाव आङो हसटेलावसो थायोमोन नालाय ओंखायनो ओंखाम ओंख्रिखौ आं जेबो संनो रोंथायामोन आरखिना ओमफ्राय बिनि उनाव आङो मेत्रिक फाइनाल होनायनि तायेम फैबाय मेत्रिक फाइनाल होखांबाय ओमफ्राय होखांनायनि उनावसो आङो न'आव थाहैनो मोनदों नालाय बे तायेमावथ' फरायफुनाय तायेम नालाय ओंखायनो बारा न'आवबो थानाय जाया ओंखायनो ओंखाम ओंख्रिखौबो संनो रोङा आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव मेत्रिक होखांनानैसो न'आव थाहैबाय नालाय आङो बेनिफ्रायसो बिमाया आंखौ फोरोंबाय आरो ओंखाम ओंख्रि संनो ओमफ्राय सानसेखालि आं ओंखाम संदोंमोन ओंखाम संनायाव जोंथ' रोङा जाहैबाय नालाय ओंखायनो दैबो जखा नायनो रोङा आंखौ बिमाया हारसिं संलाबाय बिदि होननानै थिनदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आङो ओरैनो बिमानाव सोङागारा संलाबायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव ओंखामानो गोथांसो जाजाबाय आंना आर बिनि उनावबो आङो ना गोरानखौ एवबावदोंमोन आरो बेबो नायानो खामजा जोबबावबाय ओमफ्राय बिनि उनावसो आरामनो बिमा थानाय बिमाजों थाफा थाफा बिमानाव सोङै सोङै संदावबाय आङो सोंनानै मा ओरै दैखौ बेसे होयो बिदि बादि होननानै सोंबाय आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय माया फोरोंबाय ओमफ्राय बिनिफ्रायसो ओंखामखौ दै ज'खा होनानै संनो रोंबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आलु फाजाफोरखौबो एउदावबाय आलु फाजाखौबो एउनो रोंबाय दाउदै एउबाय ओमफ्राय मेगि संबाय बिनिफ्रायसो आं गासिखौबो रोंलां जोबबाय आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव बेदरफोरखौबो संदावयै संदावयै संलांबाय ओमफाय दा गासिखौबो रोंलांजोबबाय आरो आङो